میرے علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے سے اپنی روایت پوری کرتے ہیں اس سے ہمیں بہت ہی فائدہ ملتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی بہت ہی اچھے سے تربیت کرتے ہیں اور وہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس سے ہمیں بہت ہی فائدہ ہے اور وہاں پر لوگ بہت ہی اچھے سے بات کرتے ہیں سب آپ آپ کر کے بات کرتے ہیں بہت ہی اچھے سے ان کی تربیت ہو رکھی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اچھی تربیت دیتے ہیں وہ بڑوں کا آدر کرنا سکھاتے ہیں اور بڑوں سے اچھے سے بات کرنا سکھاتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مسلمان ذات بہت ہی اچھی ہے اور مسلمان لوگ بھی بہت اچھے ہیں